हैल्लो मैडम जी नमस्ते

अज ना मैं नितीश दी मम्मी बोल्ला निं आं हां ते अज नितीश स्कूल हैनी आई सकदा ओह् बीमार ऐ हां कुछ निं इयां जुकाम होए दा खांसी जुकाम बगैरा तां करियै मैं फोन कीत्ता महै चलो छुट्टी लेई लैन्ने आं अज्ज उ'दे लेई तां अज उ'ने निं आई सकदा बोल्ला दा हा मम्मी टैस्ट ऐ महै चल तेरी मैडम कन्नै गल्ल करी लैन्नी

ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ओके